बिहारमे मुख्यरुपसँ अखन क्रिकेट खेलल जाइए गली गली मोहल्ला मोहल्ला एकर छोट छोट आयोजन होइत रहैए बहुत तरहकेँ खेल पहिले खेलल जाइत रहय लेकिन आब कतहुँ ओ खेल भेटल नहि जाइए मुख्य रुपसँ क्रिकेटे आ एहि बीचमे अहाँकेँ कबड्डीके आयोजन कोनो कोनो जगह होइए तखन मुख्य रुपसँ यही कहल जाए कि जतय भी पुरनका खेल रहय सभ मिट गेल आ खास कएकऽ अखन गाँव गाँव घर घरमे क्रिकेटके बढ़ि गेल हन आयोजन हर जगह आयोजक बढ़ि गेल हँ कही कही कबड्डीके खेल खेलल जाइए यही मुख्य रुपसँ यऽ ऐकडेमिकरुपसँ एहो दोसर खेल पर विचार अखन करल जा सकैयए